नृत्य संगीत वा हेर कला ह्यो गोंयच्या मातयेंत आसाच आनी ताकाच लागून खुबशे कलाकार हे आपसूक ह्या मातयेंत जल्म घेतात नाचाच्यो सर्ती म्हण वा संगिताच्यो वा हेर खंयच्याय कलांच्यो कला खातीर ज्यो सर्ती आसात त्यो गोंयांत जातात जायत आसा आनी खुबश्या वर्सां पासून त्यो जायत आयल्या हांवें शाळेन आसतनाच्यान नाचाच्या सर्तिंनी भाग घेवपाक सुरवात केली म्हाजे जे पेरंट्स आसा पालक आसा तांच्यांनी म्हाका खूब उर्बा दिली खूब प्रोत्साहन दिलें अश्या सर्तिंनी तूं तूं भाग घे तुका तो एक्सपोजर मेळूं दी तुका स्टेजीर वतगीर माचयेर वतकच जो आत्मविश्वास आसा तो येतलो इतले लोक फुड्यान बशिल्ले आसा तुजो तो भंय वतलो अशें म्हणून म्हाका सदांच फुडें काडलें आनी ताचो उपेग म्हाका आतां सद्यांच्या म्हज्या जिणेंत जाता नाचाच्यो सर्ती म्हणल्यार प्रत्येकाचे सबजेक्टीव जजमेंट आसता प्रत्येकाची विचार करपाची पद्दत वेगळी आसता तर खूब कडेन इनामां मेळ्ळीं खूब कडेन इनामां मेळुंकूय बी ना पूण पालकांनी सदांच सांगलें की इनामां जोडप हो तुजो हेत आसूंक जायना तुज्या नाचाचेर तूं लक्ष दी मागीर लोकांक आवडटा परिक्षकांक आवडटा हें तांचेर तूं स्वताक सारको राव स्वताच्या नाचा कडेन ऑनेस्ट राव आनी तुजी वाटचाल सुरू दवर सर्तिंनी वांटो घेतलो म्हणटकच आनी खरें म्हणजे धाकटीं जेन्ना आसता तेन्ना आमकां तें इनाम जाय आमकां तें प्रायज जाय कारण घरा येवन बाकीच्यांक आमकां तें सांगपाचें आसता हो तेज्या फाटलो आमचो मोटीव आसता तर खूब वेळार अशेंय जाता की परिक्षकांक जे सर्तींत वांटेकार जाल्ले आसता तांच्या बद्दल पयलींच म्हायती खबर आसता कांय तांच्या वळखीचें आसता तेन्ना पार्शिलिटी जावपाक शकता कांय कडेन तें जाय बी ना पूण खूब कडेन ते जातात त्या वेळार सर्तिंनी वांटो घेवप हें तेन्ना म्हणजे डांस करप हेचें मोटिवेशनूच म्हाजें खातीर डिफरंट आशिल्लें आतां तें वेगळें आसा तर आतां म्हाका सर्तिंनी वांटेकार जावपाचें ना आतां म्हाका फक्त डांसाचेर नाचाचेर फोकस करून लक्ष दिवन तो हांव कितलो ती कला म्हज्या भितरूच कितलो वाडोवं कितली ती हांव वाडोवपाक शकतां हें सद्याचें मोटिवेशन